हॅलो मैम मैम भैया नहीं मैं बोल रहीं हूँ एक्चुअल्ली मेम जो आपके यहाँ आप ने लोकेशन बताई थी वहाँ पर काम चल रहा है ब्रिज बन रहा है वहाँ पर आपने मंडी गेट से आने का बोल था तो वहाँ पर ब्रिज बन रहा है जिसके कारण मैम रास्ता भटक गई हूँ तो अब आप मुझे नया रास्ता बता दीजिए कि वहाँ से कैसे निकला जाए हाँ हाँ मैम तक्षिला कॉलेज के पास

टर्न ले कर पी जी वी टी कॉलेज जी मैम लेती हूँ लेती हूँ आप लाइन पर बने रहिएगा हाँ हाँ मैम मैंने टर्न ले लिया सीधा सीधा आना है अच्छा ठीक है ठीक है मैम एक सेकेंड एक सेकेंड मुड़ गई मुड़ गई अब हाँ हाँ मैम स्टेशनरी दिख गई है

ठीक है ठीक है मैम मैम बस ये सड़क बन रही थी ये ब्रिज बन रहा है इस वजह से मैं थोड़ी देर वो देर हो गई मुझे आने में सॉरी मैम अभी बस मैं पाँच मिनट में पहुंचने वाली हूँ मैं मिलेट्री एरिया पहुंच गई हूँ अब कहाँ आना है ठीक ठीक है मैम ठीक है मैम रखती हूँ मैं आती हूँ ठीक ठीक